नमस्ते जी बोलिए क्या चाहिए आपको जी जी आपको लेटेस्ट मॉडल का एंड्रॉइड मोबाइल मिल जाएगा आप कौन सी कम्पनी का लेना पसंद करेंगी देखिए अभी हम लेटेस्ट मॉडल की बात करें तो आप को सैमसंग में मिल जाएगा जिसका कैमरा बहुत अच्छा है और काफ़ी स्टोरेज भी है उसका और रैम भी बहुत ज़्यादा है यदि मैं बाकि मोबाइल की कम्पनियों की बात करूं तो उस में वीवो है अपना ओप्पो है और भी मिल जाएंगे आप बता दीजिए कौन सा चाहिए आपको तो वीवो में भी आप को वीवो नाइनटीन फिफ़्टीन मिल जाएगा वीवो फाइव जी मोबाइल भी मिल जाएँगे आप और कौन सा लेना पसंद करेंगी आपका बजट कितना है दीदी बता दीजिए आप पाँच हज़ार में तो आपको न्यू मोबाइल ही मिलना मुश्किल है यदि आप इसे ज़्यादा बढ़ाएंगी तो ही मैं आपको मोबाइल दिखा पाऊँगी वरना तो मुमकिन ही नहीं है ठीक है तो दीदी आप दस हज़ार में कौन सा मोबाइल देखिए आप को यहाँ पर न बहुत सारे मोबाइल मिल जाएंगे दस हज़ार के अंदर लेकिन वही रहेगा दीदी कि आपको इस में रैम कम मिलेगी स्टोरेज कम मिलेगा तो मतलब जितनी भी आप की फ़ाइल डॉक्यूमेंट फ़ोटोज़ वगैरह रहेंगी तो क्या होगा कि बहुत कम फ़ोटोज़ आप इस मोबाइल में रख पाओगी आपको समय समय पर इसको रिसेट भी करना पड़ सकता है यदि आप ज़्यादा उपयोग इसका करती हैं और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस में गेम तो बिलकुल ही मत खेलिएगा क्योंकि दस हज़ार के अंदर आप को बहुत ही कम रैम के मोबाइल मिलेंगे तो इसमें हमारे पास सैमसंग में उपलब्ध है अभी और वीवो का तो आपको दस हज़ार में नहीं मिल पाएगा ठीक है और भी कम्पनियां हैं मैम यदि आप चाहती हैं कि और भी कम्पनी के मैं दिखा दूँ तो आप बता दीजिये देख कर कि कौन कौन सी आपको कम्पनियां पसंद हैं तो यह लीजिये यह सैमसंग का मोबाइल है यह वीवो का मोबाइल है यह ओप्पो का मोबाइल है यह आपको दस हज़ार के अंदर मिल जाएंगे आप देख कर बता दीजिए आपको कौन सा पसंद आ रहा है दीदी अगर यह ओप्पो का मोबाइल है न यह कुछ ज़्यादा ही अच्छा है और इसका वर्ज़न भी काफ़ी न्यू चल रहा है अभी आप दस हज़ार में काफ़ी अच्छा दे देगा यह स्टोरेज रैम वगैरह तो आप लेना पसंद करेंगी जी ओप्पो के मोबाइल के बारे में जी ट्वंटी से हाँ सबसे महंगा मोबाइल है मैम यदि आप लेना चाहेंगी तो मैं इसको दिखाना पसंद करूंगी देखिए हाँ आ जाएगा इसमें पाँच कैमरे अवेलेबल होंगे और रैम और स्टोरेज थोड़ा कम होगा क्योंकि दस हज़ार के अंदर तो अपने को रैम और स्टोरेज कम ही मिल पाता है चाहे आप कोई भी कम्पनी का मोबाइल लें जी यह रहा देख लीजिए आप चला कर देख लीजिए मैम फोटो खींच कर देख लीजिए आप ताकि आपके मन को तसल्ली भी मिल जाए की आप पैसे दे रही हैं तो आपको सही प्रोडक्ट सही मोबाइल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है थोड़ा सा यूज़ करके भी देख सकती हैं आप देख लीजिए मैम आपको इसके साथ में लोन पॉलिसी भी मिल जाएगी यदि आप अभी तुरंत पैसे ना देना चाहें तो आप क़िस्त में पैसे अदा कर सकती हैं इसके हाँ इसकी आप की छः क़िस्त बनेगी मैम पैसे के हिसाब से क़िस्त बनती है हज़ार रुपए महीने की या फिर उससे कम की भी बन सकती है यदि आपका बजट उतना नहीं है तो देखिए आपको फर्स्ट बार में तो पाँच सौ रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा मैं आपकी छः सौ रुपए वाली क़िस्त बना बनवा दे रही हूँ आप पाँच पाँच महीने मतलब पाँच महीने की क़िस्त रहेगी आप की तो आप रुपए दीजिएगा है न जी ठीक है और आपको इस इसके साथ तीन महीने की गारन्टी या एक दो तीन साल की गारन्टी भी मिल जाएगी ठीक है ठीक है पैक करवा दिया है लेजा ली ले जा लीजिए